खेल खेललासँ आनन्ददायक प्रकारसँ आनन्द आबैत छै आनन्द खेलके जे छै से मुख्य रूपसँ आनन्द जे खेल खेललासँ आनन्द आबैत छै एहिसँ जे होइत छै शरीरमे अहाँकेँ चुस्ती फुर्ती रहत शरीरमे स्वस्थ रहत अहाँकेँ कोनो प्रकारके बीमारी नहि होयत अहाँकेँ मस्तिष्क स्वस्थ स्वस्थ्य रहत अहाँकेँ माइण्ड बढ़िआँ जेना चलत दिमाग अहाँकेँ जे फुर्तिमे काज करत शरीर अहाँके शरीरमे आसकति नहि होयत आलस नहि आओत एक रत्ती अहाँकेँ शरीर खेललासँ शरीर खेललासँ नीक काज होइत छै खराबो काज होइत छै लेकिन खेललासँ अहाँके शरीर बड़ नीक होयत अहाँकेँ चुस्ती फुर्ति शरीरमे आबैत रहत बड काजो करयमे अहाँकेँ मोन लागत खेल निम्नप्रकारके होइत छै जाहिमे फुटबॉल क्रिकेटसभ होइत छै क्रिकेट खेललासँ चुस्ती रहैत छै शरीरमे एनर्जी हरदम अहाँकेँ शरीर काम करयके लेल तत्पर रहत अहाँकेँ कखनो बोरिंग फील नहि होयत कखनहु अहाँकेँ दिमाग काम केनाइ बन्द नहि कऽ सकैत छै जे शरीर खेल खेललासँ अहाँके हरदम शरीर अहाँके ताकतमे रहत खेलाइत रहबै धुपाइत रहबै तऽ